مجھے لگتا ہے کہ بچے لوگ بہت زیادہ اسکرین میں ان دنوں گیمس کھیلتے ہیں اسکرین ٹائم کی وجہ سے بچے ان دنوں بہت ہی زیادہ گیمس کھیلتے ہیں بچوں کو زیادہ کھیلنے کی ترغیب دینے کے لیے ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم بچوں کو زیادہ گیمس کھیلنے کی ترغیب نہ دیں کیونکہ اس سے ہمارے معاشرے کے بچے ہمارے سماج کے بچے خراب ہو رہے ہیں بگڑ رہے ہیں گیمس کی وجہ سے اور موبائل میں جو گنس والے گیم آتے ہیں اور طرح طرح کے گیمس آتے ہیں گاڑی والے اس کے وجہ سے ہمارے معاشرے کے بچے خراب ہو رہے ہیں اور گاڑیوں کے شوقین گاڑیوں کے عادی ہو رہے ہیں گیمس کے عادی اور موبائل کے عادی ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو گیمس کھیلنے کی ترغیب بالکل بھی نہیں دینی چاہیے